बिहारमे सामा चकेबाके पर्व छठके बाद मनाएल जाइ छै जेकि कार्तिक पूर्णिमामे मनाएल जाइ छै एहिमे वृन्दावनमे आगि लागै छै जेकि भाइसब बुझाबै छै